ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام کا معیار مختلف ہوتا ہے حکومتی اور غیر حکومتی صحت کی دیکھ بھال کی موجودگی مختلف علاقوں میں مختلف ہے زیادہ تر آبادی کے علاقوں میں شہری علاقوں میں صحت کی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں مگر دیہاتی علاقوں میں یہ سہولتیں یہ سہولتیں کم ہوتی ہیں چند اہم چیلنجز شامل ہیں پہلا آبادی کی بڑھتی ہوئی زبانیں مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں کی بنا پر صحت کی خدمات تباہ ہوتی ہیں دوسرا بحرانی صحت کی خدمات کی کمی کچھ علاقوں میں بحرانی صحت کی خدمات کی بہت کمی ہوتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر اسپتال اور دوائیوں کی کمی تیسرا غیر توازن شہری اور دیہاتی خدمات زیادہ تر صحت کی سہولتیں شہروں میں موجود ہیں جبکہ دیہاتوں میں ان کی کمی ہوتی ہے معیشت کی کمی کچھ لوگ صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کی بنا پر صحت کی خدمات سے محروم رہتے ہیں